मैं फिल्मी सितारों में से व्यक्तित्व के रूप में मिलना चाहूँगी ऐश्वर्या राय जी से और मैं उनसे मिलूँगी तो पूछूँगी उनकी ब्यूटी के राज पूछूँगी कि वे इतनी खूबसूरत कैसी लगती हैं और उनकी त्वचा कितनी सुंदर है नाजुक है तो मैं उनकी ब्यूटी के बारे में हीं पूछूँगी